नमस्ते बोलिए जी जी हाँ मुजफ्फरपुर बहुत अच्छा ही शहर है मुजफ्फरपुर में हर मुजफ्फरपुर में हम लोग हम मुजफ्फरपुर के ज़िले के ही हैं हम लोग मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा सब कुछ हैं कॉलेज कोचिंग सेंटर सब कुछ है है मॉल है मुजफ्फरपुर में सारे सारा सुविधा है सब सब बहुत अच्छा अच्छी सड़कें हैं मुजफ्फरपुर में रेलवे इस्टेसन है मुजफ्फरपुर में बहुत बहुत बहुत बड़ा शहर है वहाँ सब प्रकार की सुविधा जैसे आपको अब आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कुछ इक्जाम ओक्जाम की तैयारी कर कर रहे हैं सब कुछ आपको उसी के माध्यम से आपको बताया जाएगा और दिखाया जाएगा आप आएंगे तो पूरा शहर अच्छे से घूम सकते हैं और अच्छा भी लगेगा अच्छे से घूमा देंगे बहुत अच्छा मंदिर सब है मॉल सब है आहा होटल सब है सब प्रकार की सुविधा है हर एक प्रकार की बहुत अच्छा शहर है हाँ मुजफ्फरपुर शहर कि हम लोग ही ज़िले हैं ज़िले के ही हैं सब कुछ आपको दिखा देंगे बहुत अच्छा शहर है आप आइएगा कब आ रहे हैं हाँ आइएगा इसके बाद आपको दिखाएंगे अच्छे से पूरा शहर घुमाएंगे हाँ हाँ शहर अच्छा है वहाँ पर होटल सब सब पार्टी करेंगे अच्छे से आपको घुमाएंगे बहुत अच्छा लगेगा और आपका बार बार आने का मन करेगा ऐसा शहर ही है तो एक बार जो आता है घूमता है फिरता है उसको बार बार आने का मन करता रहता है

आप आएंगे देखेंगे घूमेंगे फिरेंगे तब न पता चलेगा कितना अच्छा आप आइए इसके बाद देखेंगे आप आइए इसके बाद आपको घुमाते हैं मुजफ्फरपुर बहुत अच्छा शहर है ठीक है